औ हेल' है नै दं ओरैनो औ मा जिनिस बेलाय औ ओमफ्राय माबादि बेलाय कम्पानिया

औ

औ बेनिफ्रायनो

औ औ औ औ ओमफ्राय ए ओमफ्राय

ओमफ्राय दा दा नों मोनजेनबाय नामा ए औ कम्पानिनि बिसास खालामजाया बारा

औ औ औ लिंहरो आरोना

औ

ओमफ्राय दा होमबा दा होमबा नोंथाङा बे बिसतिसआव हाबनानै दंथयो आरो औ मोजाङानो ना होमबा बेबो एसे आटसा दे होमबा बिजिनेसालाय बहाथो इनकाम जागोन दे होमबा बहाय दा लोगो मोन्नानै दा लोगो हमनानै मोजां डिसकास खालामसै औ दे